हलो नमस्ते सर जी जी सर मुझे ये पूछना था मुझे कार लोन चाहिए सर

सर मेरा पन्द्रह लाख तक हो जाए तो

हांजी हांजी सर आपके पास एक दिन आया था ना ये वो शुभम सर से बात हुई थी

सर आपके आपके आपके बैंक यानी आपके ही बैंक में मेरा एक अकाउंट है उसमें सर मेरी एफ डी है हांजी वो साढ़े छः लाख की एफ डी है सर और मेरे पास कैश में दो लाख और पड़े हैं सर तो आप लोन कर सकते हैं क्या सर

जी जी

सर पाँच साल पाँच साल बहुत है सर हाँ और सर जैसे कि इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए या टाइम पीरियड कितना कम करना पड़ेगा

अच्छा सर वैसे वो हुंडई की अभी एक नई गाड़ी आई है सर वही वही देखना है मुझे तो सर मुझे ये बताइए कि मुझे कब तक मिल जाएगा ये लोन

जी सर और डॉक्यूमेंट्स के लिए और क्या क्या लगेगा सर जैसे वैसे वो वाइफ की एफ डी है जी

जी सर मैं जी

सर एक बार और रिपीट कर सकते हैं क्या

सर मुझे इसी हफ्ते में चहिए जितनी जल्दी हो सके उतना ही जल्दी काेशिश करिएगा नहीं सर जी सर मैं कल आ जाता हूँ

जी ठीक है सर मैं कल आ जाता हूँ जी थैंक यू सर